हमारे क्षेत्र में जो है आसपास अस्पताल बहुत हैं क्योंकि यहाँ एक माहारत्न कंपनी एन टी पी सी है और एन टी पी सी ने अपना वर्कर के लिए अस्पताल खोला है जिसका नाम संजीवनी चिकित्सालय एन टी पी सी है जिसे वो हमारे यहाँ से पाँच या दस किलोमीटर आगे है जिस वहाँ पे जाने के लिए कॉलोनी वालों को ज़्यादा सुविधा है और यहाँ के लोकल निवासी भी वहाँ पे जाते हैं जिससे बहुत ही सुविधा होती है जाने में और एक यहाँ पे सोनभद्र जिले में एक एन सी एल भी है एन सी एल में भी हम लोग जाते हैं और एन सी एल में नेहरू हॉस्पिटल है वहाँ अपना जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं इसलिए हमारे एरिया में जो है वो हॉस्पिटल आसानी से है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कुछ हैं लेकिन वहाँ इलाज वहाँ थोड़ा गवर्नमेंट जो चिकित्सालय है वो बहुत दूर है जिसमें जाने जाते मरीज की हत्या हो जाएगी इसलिए हम लोग वहाँ आसानी से नहीं जाते हैं